جی ہاں میں نے ایک ایک بار پرندوں کے کلب میں شمولیت اختیار کی تھی یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی تجربہ تھا اس کلب میں مختلف اقسام کے پرندوں کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملا جیسا کہ ان کی عادات خوراک اور رہائش کے طریقے رو ہم نے مل کر مختلف پرندوں کے گھونسلے بنانے ان کی نگرانی کی اور ان کی حفاظت کے بارے میں بھی سیکھا ہے میں نے وہاں سیکھا ہے پرندے سا ہماری ہماری فطرت کا اہم حصہ ہے اور ان کے تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اس گروپ کا حصہ بن کے مجھے ٹیم ورک صبر اور جانوروں سے محبت کا جذبہ سیکھنے کو ملا یہ تجربہ نہ صرف تعلیمی تھا بلکہ ایک دل کو سکون دینے والا تھا